हैलो अंजी डेकोरेशन आह्ले बोल्ला नै अच्छा रेट ते ठीक ऐ ओह् पैह्लें ते रेट केह् ऐ रेट दिक्खना पौंदे ना बुकिंग करनी होंदी डेट कदूं ऐ अगले म्हीनै अच्छा बीह तरीक रेट ऐ इंया बीह् ज्हार त्रीह् ज्हार बा थुआढ़ा केह् घर दिक्खना पौना घर किन्ना ते कुत्थें कुत्थें करनी केह् केह् लाना फुल्ल आर्टीफिशल जां रियल लाने गुलाब आह्ले आं जगह दिक्खनी पौनी ना पैह्लें अच्छा ऐतवार अच्छा केह् थुआढ़े लाईटां बी लानियां अच्छा ठीक ऐ ते असें केह् रुट्टी आह्ला सिस्टम बी असें दिक्खना जां एह् बक्खरा लाए दा बंदा ठीक ऐ भी में इक्क दिन आह्गी ना आनी आं इक्क दिन ते भी दिक्खी लैनी आं थुआढ़ा ते अंजी अस जेल्लै तुस फ्री होई जाह्गे अस ओल्लै फ्री होई जाह्गे कोई गल्ल नी ठीक ऐ ठीक ऐ करी लैगे तुसेंगी फोन डज अच्छा भी तां